असांजे जूनागढ़ में असां सिंधियुनि जो त्योहारु चेटी चंड बि धाम धूम सां मल्हाईंदा आहियूं जंहिंमे मूं मुर्ती ठाहिण में भाग वरितो हुओ ऐं मूं झूलेलाल भॻवान जी मुर्ती ठाही हुई सभिनी असांखे सुठो प्रतिभाव ॾिनो हुओ कलर पसंदि करणु वञणु मूंखे थोरो चुनौती भरियो कमु लॻो जंहिंमे मूं मुंहिंजी भेण जी मदद वरिती हुई ऐं कलर ॾिठे कीअं लॻाया हुआ मूं मुंहिंजे भेण खां सिखियो हुओ त पसंदि आहियो